ज़्यादा करके मछली पकड़ने के लिए तलाव हो गया तलाव हो गया पोखरी हो गया और जाल से भी मारते हैं और कटिया से भी मार कर लाते हैं जैसे कि अच्छे घर में भी ला कर भी उसको पानी इकट्ठा करके भी जे जियाते भी हैं और उसको भी चारा भी खिला उलेते उलाते हैं जो अच्छा प्रोफिट होता है उसको भी जिलाकर और मारकर लाते हैं उसको भी अच्छे बाज़ार में बेचते हैं जैसे प्रोफिट होता है वैसे अपना घर गृहस्थी भी उसी से चलाते हैं मछली मारने का तरीका जो होता है गढा रहता है जो बाल्टी से भी ऊ उभरते हैं उसको और उसको मारते भी हैं जैसे मार कर भी बाज़ार में जो बड़े व्यापारी होते हैं उसको खरीदते हैं अच्छे दाम पर ले जाते हैं उसको अच्छे दाम पर लेकर जाते हैं उसको भी देखिए घर में सब लोग खाते पीते भी हैं और उसको दवा में भी काम आता है